सबसे पहले हमारे यहाँ सबसे अच्छा त्योहार मनाया जाता है दीपावली क्योंकि दीपावली त्योहार पर हमलोग सुन्दर सुन्दर झालरियाँ लाते हैं लाइट वाली और रंगोली भी बनाई जाती है और दीप भी जलते हैं और झूमर भी लगते हैं तो यह त्योहार हम हमलोगों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि हमलोग इन किन किन प्रकारों से सजाते हैं यह हम बताना चाहते हैं आपको कि जैसे मानकर चलिए कि हमने घर सजाने के लिए अपने इलेक्ट्रिक सामान का यूज़ करते हैं जैसे कि झालर हो गया और झूमर हो गया रंगोली हो गई यह सब चीज़ें हमलोग लाते हैं और उनको सजाते हैं घर सुन्दर लगे रात को इतना घर सुन्दर लगता है कि मानो कि एक प्रकाश सा बहुत बड़ा अच्छा जल चुका हो तो उन चीज़ों से हमलोगों को प्रभावित करता है कि सुन्दरता किन चीज़ों का नाम है जैसे के हमारे यहाँ त्योहार दीपावली हो गई होली हो गई करवा चौथ हो गया और यह सब त्योहार ऐसे त्योहार हैं जिनको देखकर हमलोग अपने घर की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए सुन्दरता को बढ़ाने के लिए हमलोग कई कई किन्ही किन्ही चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं कि उसको हम जितना भी सुन्दर घर को बना सकें बस यही सब ध्यान में रखते हुए हमलोग सब अपना पूरा परिवार सब लोग मिलकर उसको सजाने लगते हैं कि यह हमें जितना भी क्यों ना मेह मेहनत करनी पड़ेगी वह रंग रंग बिरंगी हर चीज़ लाने के लिए झालर है यह सब हैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लाते हैं और घर को सजा सजाते हैं सजाते वक्त देखते हुए कि हमको अच्छा लगता है और हम हमलोगों के मन को प्रवासित करता है उत्साहित भी होते हैं हमलोग कि यह चित्र जो है बनाते हैं जैसे कि रंगोली है और रंगोली तो बना होली में रंगोली बनाते हैं और करवा में हैं जैसे कि हम सब लोग आकर चित्र बनाते हैं घोड़ा है हाथी है यह सब लोग काफ़ी रंगों से मिलाकर बनाते हैं हमलोग तो यह मानकर चलिए कि इतना सुन्दर बना बनाया जाता है कि त्योहार हमलोगों के लिए यह तीन त्योहार बहुत मायने रखते हैं हमलोगों की ज़िन्दगी में कि भाई हमें हमें तो बहुत अच्छा लगता है इन त्योहारों में इतना अच्छा लगता है कि हमलोग कई प्रकारों से मिलाकर हर चीज़ चित्र बनाते हैं और और कलर करते हैं कलर करने के बाद उनको सुन्दरता लिए देते हैं और फ़ोटो भी खींचते हैं सब लोग वह यूट्यूब पर भी डालते हैं आजकल तो यूट्यूब पर भी चल गया है तो यूट्यूब भी चलता है तो उसपर भी डालते हैं इन्स्टाग्राम पर है इसपर डाल देते हैं अब काफ़ी चीज़ों पर है खींचकर आदमी डालता है सुन्दरता उससे बढ़ती है नाम भी बढ़ता है कि हम ऐसे ऐसे चित्र बनाए जाते हैं और इन्हीं चीज़ों काे देखकर बस अच्छा लगता है और और हमारे हमारी समझ से बस इतना है कि आप जितना भी सुन्दर कोई भी चीज़ बनाते हैं कोई भी चीज़ जितनी सुन्दर बनाएँगे तो आपका उससे नाम बढ़ेगा नाम बढ़ेगा कोई काफ़ी लोग देखने आते हैं काफ़ी लोग देखने आते हैं और उसकी तारीफ़ भी करते हैं हमारा भी नाम होता है जैसे कि हाँ हमारे संजय सर हैं वह हमें नई नई तकनीकों की देते हैं चित्र बनाने के लिए डिज़ाइन बनाने के लिए और काफ़ी कभी कट करके हमको बनाया जाता है उनको घर पर बैठकर तो उन चित्रों को हम देखते हुए इतना सुन्दर बनाने की कोशिश करते हैं कि मतलब मानकर चलिए कि आदमी देखे तो उस चीज़ को इतना प्रोत्साहित हो जाए कि वह दुबारा हमको बोले कि भाई हमारे लिए भी एक चित्र बना देना तो काफ़ी हम अपने घरों के लिए यूज़ के लिए मतलब लाते हैं उन दीवारों पर चिपकाते हैं चिपकाने के बाद दरवाजे भी की कटिन्ग होती है जैसे कि भगवानों की फ़ोटो है उसको एडिटिन्ग करके काफ़ी सुन्दर बनाया जाता है वह काफ़ी लोग उसको देखते हैं देखने के बाद आदमी को यह लगता है कि यह हमको भी चाहिए तो उस चित्र को हमलोग देते हैं बनाकर देते हैं कि आप अपने घर पर लगाइए इसको आप लगाएँगे तो यह घर इतना आपका सुन्दर लगेगा और गेट है दरवाजे हैं उसके बाहर भी आप लगाते हैं तो भी वह बहुत सुन्दर लगता है तो यह मानकर चलिए जितनी भी चित्रकला आपकी है और जितना भी आप सुन्दर बनाते हैं आपको उतना ही सुन्दर परिणाम मिलता है